السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سر ریلوے ڈپارٹمنٹ سے آپ بول رہے ہیں سر ٹرین شہید ایکسپریس جو سکری سے دلی جا رہی ہے اس کا ٹائم نہیں پتا یا سر سر چیک کر کے بتا سکتے ہیں

اس کے ٹائم کتنے بجے ہے سر ٹرین لیٹ چل رہی ہے یا نہیں اور سر اس ٹرین پہ کھانا ملے گا یا نہیں سر کیسے پتہ چل گیا سر اور سر آپ جو ہے سر اس کے چیک کر کے سر بتا سکتے ہیں سر اس ٹرین جو ہے کتنے پلیٹفارم نمبر سے آ رہی ہے سر اور کھانے کا سر اس سلیپر میں سر جو ہے لیٹنے اور بیٹھنے کا انتظام ہے سر اور یہاں سر کوئی طرح کا دقت نہیں نہیں ہوگا سر یہاں اس میں سر چ جو ٹی ٹی کرے گا سر کیا ٹکٹ لے کر چلیں گے سر ساتھ میں ہاں سر اس میں اس کے ساتھ جو آدھار کارڈ بھی لینا پڑے گا سر اور اس میں سر یہ چیز یہ معلوم کرنا ہے سر کہ آپ سر اس میں جو ہم جو پلیٹفارم نمبر جو آئے گی سر ٹرین تو ہم جو چڑھیں گے سر اس میں کسی پرکار کا سر دقت نہیں نہیں ہوگا سر کم ٹرین آئے گی سر لیٹ ٹرین ہے یا نہیں سر اس سر چیک کر کے آپ تھوڑا بتائیے گا سر سر اس بات سر بعد میں آپ سے کوئی بھی پرابلم ٹرین کے بارے میں ہوتا ہے سر تو آپ سے سمپرک کریں گے سر